विद्यार्थीके इसकुलमे कला शिल्प केना सिखाओल जाइत अछि कि अहाँ कला शिल्प जुड़ल बच बचपनक कोनो याद अछि जेना गुड़िया बनाएल जाइत अछि कागजक नाव बनाएल जाइत अछि आदि तऽ इसकुलमे बच्चाके सादा कॉपी परमे ड्रॉइंग बनबैलए देल जाइ छै ओहिसॅं सिखायल जाइ छै जे एना नहि एना अछि नहि अछि ढंग से बनाएल जाइ छै कागजक नाव बनाके सिखाएल जाइ छै जे एना नाव बनै छै एहि ढङ्ग से नावके कागजके बनाके सिखाएल जाइ छै अछि कि अहाँके कला तऽ शिल्प जे छै से बनल सिखाएल जाइ छै धारू बनेबाके छै गणेश जी बनेनाइ सिखाएल जाइ छै जे स्केच कऽ कऽ सिखाएल जाइ छै पेन्सिल लऽ कऽ स्केच कऽ कऽ तकर बाद जे छै ओकरा सिखाएल जाइ छै कागजके फोल्डिंग कऽ कऽ के नाव बनेनाइ से सिखाएल जाइ छै आओर आओर एहिना सब किछु नाव ताव बनेनाइ सिखाएल जाइ छै बच्चा सभके